नमस्ते तो ऐसा है आपसे जो लैटरीन में पाइप लगवाई थी बाथरूम में लगवाई थी जो वो सब लीक कर रही कैसे लगाती हो आप पैसे देते हैं फ्री में काम नहीं कराते हैं अच्छा नही जल्दी से आईए इसको सही करिए ना पैसे जल्द से आईए सही नहीं लैट्रीन की बात है ना अच्छी से करी तो क्या बना दिया मैंने क्या जल्दी से आईए इसको सही करिए औ बाथरूम में सही करनी है वो लगा के गई थी लीक कर रही है उसका पानी पूरे बाथरूम में बह रहा है हाँ हाँ तो दोबारा लगाओ आके पैसे तो दे चुके हैं आओ जल्दी लगाओ आके पैसे बार बार थोड़ी देंगे काम एक बार कराते हैं सही से करिए काम हाँ नहीं आधा नहीं दे देंगे थोड़ा पहले सही करिए इसको जब सही हो जाएगा तब दे देंगे औ सही अभी दोबारा बना के जाओ फिर वही लीक करे फायदा क्या है उसमें नहीं तो बनाती मिस्त्री हो ना बनाती हो कैसे बनाती हो नहीं खरीदती तो हो लेकिन जो ओ सेट करती हो करती तो आप ही हो हाँ तो दिमाग लगा के दिमाग क्या कटा पिटा है क्या सही करके लगाईए इसको कब आओगी लगाने वो जो लैट्रीन में पाइप लगा के गई थी वो लीक कर रही है बाक्स में जो ओ लगाई थी वो भी लीक कर रही है जो ये यही सब सही करना है

रखी है पाइप मंगवा लेंगे लगाओ आके कब आओगी कितने बजे जल्द पक्का हाँ बेटा नहीं पैसे देंगे आपको पैसे देंगे पहले काम करिए तब पैसे देंगे पेसे आपको पहले नहीं दिए थे क्या तो पैसों की कौन सी बात हमारा काम अच्छा होगा पैसे अच्छे देंगे उतना तो अब ज्यादा बढ़ के देंगे आपको काम अच्छा होगा तो पैसे ज्यादा देंगे अच्छा किया था तो कैसे हो गया है तो उसमें भी किसी ने कर दिया कुछ है क्या हम कह रहे थे सही से लगाना आपने सही से लगाई नहीं है